जय झूलेलाल मां हिकिड़ी साड़ी खणी आई लाल कलर जी चांदनी चौक खां ॾाढी सुठी ऐं ॾाढी सुठी हुई कपिड़ो बि ॾाढो सुठो हो उनमें कलर बि सुठो हो ऐं मां खणी वई दर्जी वटि साड़ी सिबरण जे लाइ उन्हनि खे बि उते सभिनी खे साड़ी ॾाढी सुठी लॻी त हू बि चवनि थियूं मां तव्हांसां गॾु हलंदसि हीअ साड़ी खणी ईंदसि ॾाढी वी आई पी साड़ी जंहिंमें ब्लाउज बि वॾो सुठो हो अॻिते पोइते गले जो डिजाइन ॿिया बि सभु सुठा हुआ साड़ी वॾी सुहिणी हुई कलर बि ॾाढो सुठो हो त सभिनी खे हीअ साड़ी ॾाढी वणी वरी सिबराई पाती त ॾाढी सुठी लॻी शादी में इयो साड़ी पाए विया त सभिनी खे साड़ी ॾाढी वणी हू चयो मां बि अहिड़ी साड़ी वठंदसि किथां वठी आई आहे हीअ साड़ी ॾाढो उनजो साड़ी जो कलर सुठो कपिड़ो बि सुठो हो ऐं पैसा बि एतिरा कोन्ह लॻा सुठी साड़ी मिली वई स